ہاں میں نے پھل اور سبزیاں خود اگانے کی کوشش کی ہے یہ ایک بہت ہی فائدہ مند تجربہ تھا مجھے اپنے پودوں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی میں ان کو بڑھتے ہوئے پھلتے پھولتے ہوئے دیکھا اس سے مجھے بہت مسرت محسوس ہوئی اور یہ بہت ہی خوشگوار تجربہ تھا کچھ چیزیں جو میں نے پھل اور سبزیاں اگانے کے تجربے سے سیکھی ہیں جیسے کہ پھل اور سبزیاں اگانا ایک صبر اور محنت والا عمل ہے اس سے وقت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے پھل اور سبزیاں اگانا ایک بہت ہی آرام دہ اور تفریحی سر سرگرمی ہے پھل اور سبزیاں اگانا ایک بہترین طریقہ ہے تاکہ آپ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے تازہ پھل اور سبزیاں حاصل کر سکیں پھل اور سبزیاں اگانا ایک بہترین طریقہ ہے تاکہ آپ ماحول کو بچا سکیں پھل اور سبزیاں اگانا ایک بہترین تجربہ ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کو فطرت کے بارے میں سکھائیں